सबेरे उठै छी फ्रेश होइ छी फिन फ्रेश हो के हम फेनु बहारै छी बहारके तऽ बर्तन धुयै छी बहुत रतुका बर्तन रहै है से धुयै छी तब चुल्हा धुयै छी बहुत चुल्हा धोके तब फेनु पूड़ी चाह बनबै छी चाह बनाके तब सबगोटाके चाह पियै लए दै छी तब तब चाह बनाके तब फेनु पूड़ी सब्जी बनबै छी पूड़ी सब्जी बनाके तब फेनु अधन चढ़बै छी अधन चढ़ाके तब फेनु भात तऽ बनै है भात बनाके भातके पसबै छियै पसाके फेनु दालिके अधन चढ़बै छियै अधन चढ़ाके फेनु दालिके घाँटै छियै घाँटिके फेनु ओकरा छौंकै छियै भुजिके दालिके तब फेरु भुजिके ओकरा फेनु सब्जी बनबै छियै आलूके सब्जी काटै छियै तऽ आलू कोबीके आलूकोबीके फेन धुयै छियै पहिने फोरनमे मिरचाइ पियाज लहसुनके फोरन दै छियै फेनु ओकरा मसल्ला पीसै छियै सिल्ला परमे मसल्ला पीसिके फेर ओकरा सब्जी बनबै छियै सब्जी बनाके फेनु ओतेक हलुआ बनबै छियै हलुआके सुज्जी लोहिया चढ़बै छियै चुल्ही परमे चुल्ही धीप जाइ है तऽ फेन ओहिमे तेल धऽके तऽ फेन ओकरा सुज्जीके भूजै छियै फेन ओहिमे सुज्जी बनबै छियै ओकरा घी बनाके खीर बनबै छियै अधन दै छियै तऽ फेर दूधके औंटै छिअय दूध औंट के ओइमे चावल दै छिअय चावल बन सिझ जाय चिन्नी डालै छिअय चिन्नी डालिके खीर बैन जाइ हय